हम हम ने गेल रहिये बोलबम जे गेल रहिये ओ तऽ झारखण्ड झारखण्डमे पड़ै छै देवघर वहाँ देवघर गेलिये बाबाके पहिने जल चढ़ेलिये जल चढ़ेलाक बाद हमरासभ फिर घुमै खातिर निकललिये जल चढ़ाके देवघरमे फेर गेलिये वासुकीनाथ वासुकीनाथसँ फेर घुमै वास्ते निकललिये ओकरबाद हमरासभ चलि गेलिये बड़ बड़ पहाड़ देखै खातिर जकरामे सँ एकगो त्रिकुट पर्वत पर हमसभ चढ़ल रहिये त्रिकुट पर पर्वत पर हमसभ गेलिये त्रिकुट पर्वत वहाँ सँ घुमलियै तऽ खूब आनन्द ऐले हमरासभके बहुत जा जैदै आनन्द ऐले ई एहि खातिर कि हमरासभ घुमै लए जब घुमै लए निकलि जाइ बड़ बड़ पहाड़ छै देखैके तऽ हमरासभके खूब आनन्द आबै रहै कि नहि नहि किछु छै यहाँ पर झारखण्डमे बहुत जादा पहाड़ पहाड़ तऽ वहाँ खाली पहाड़े भरल छै वहाँ तऽ उतना खेती वेती होइ नहि छै पर पहाड़ बहुत जादा छै वहाँ खाली पहाड़े छै खाली पहाड़ी पहाड़ी इलाका क्षेत्र छै पहाड़ी इलाका क्षेत्रमे हम हमरारीके घुमैमे तऽ आओर मजा आबै छै यहि कहे छियै कि पहाड़ वहाँ चढ़िकऽ वहाँ त्रिकुट पर्वत चढ़िके हमरासभ फोटो वोटो फोटो शूट भी करलियै ओतय आओर बहुत मजा अयलै पहाड़ी क्षेत्र घुमैमे तऽ बहुत जादा आनन्द आबै छै हमरासभके